ابھرتی ہوئی ٹکنالوجی ثقافت معاشیت اور معاشرے کے مختلف پہلو میں تیزی سے تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مصنوعی ذہانت آٹومیشن ٹکنالوجی اور توانائی اور بایو ٹکنالوجیز جیسی تکنیکی ترقی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے ساتھ بدلتے دیکھ رہے ہیں آل مارکیٹ میں رہنے کے اور کام کرنے کے طریقے کو یہ سب ٹکنالوجی متاثر کر رہی ہے اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کر رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی سائبر سکیورٹی جیسے معاملے اور سماجی عدم و مساوات جیسے چیلنجز بھی اہم خدشات کا باعث بن رہی ہے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں وہ بڑھتی ہوئی دنیا سیاسی منظر اقتصادی طاقت اور بین الاقوامی تعلقات میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے جغرافیائی سیاسی حرکات کو متاثر کر رہی ہے مجموعی طور پر ابھرتی ہوئی دنیا مواقع اور چیلنجوں چیلنجوں کا امتیاز پیش کرتی ہے جس میں تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اختراتی حل اور تعاون کی ضرورت ہے آج کے اس ترقی کے دور میں ہمیں بھی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے تو ہم ساتھ چل سکتے ہیں ورنہ ہم پیچھے چھوٹ جائیں گے اور ہم ترقی نہیں کر پائیں گے آج جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے آشا آسانیاں بھی آ رہی ہے اور ویسے تکلیف بھی آ رہی ہے لیکن بولتے ہیں نہ کہ ہر ترقی کے ساتھ آرام ہے اور ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے